हलो जी सर सर आपकी हेयर सैलून की दुकान है तो आपके यहाँ पर किस किस प्रकार की कटिंग की जाती है यह बाल स्ट्रेट वगैरह उसमें यह सब क्या इसकी रेट वगैरह कुछ कम मतलब कितनी रहती है

अच्छा अच्छा और सर आपके यहाँ पर फेस वह फेस फेस वगैरह यह सब चीज़ साफ़ की जाती हैं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सर तो उसमें मतलब जैसे हमको बाल स्ट्रेट वगैरह करवाना हो तो फ़िर डिफरेंट टाइप में मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेट होगी इसकी मतलब

हमें यहाँ बाल स्ट्रेट करवाना था तो उसमें कितना टाइम लगेगा लगभग यह फेसियल वगैरह करवाना है ब्लैकहेड हटवाना है तो यह सब चीज़ों का अब हो जाती है आपके यहाँ पर जी उसमें पहले से बुकिंग करवाना पड़ता है

हाँ हाँ